मछुआरामे हमसभ मल्लाह जातिके कहाबय छी आओर मछुआरामे जाति जे केवट मुखिआ साहनी चौधरी निषाद आओर बहुत कुछ कहायल जाइए आओर जबकि मछुआरामे जाति सात गो हमरा आरके होइए सातओ मे जेना खुनौत भए गेल जेठौस भए गेल बान्ह पर भए गेल कल भाई गेल चाप भए गेल आओर सुरैया भए गेल तऽ एहिना सात गो जाति हमरा मछुआरामे मल्लाह जातिमे कहल जाइए आओर हम जे एक सभ मल्लाह जाति कोनोमे गोढ़ि जाति अहिना जे छै से हमरा आरकऽ अत्यन्त पिछड़ामे आबैत छी आओर सामुदायिक एक बनाके राखैत छी आओर हमरा आरके तऽ मल्लाह जातिमे बहुत तरहकेँ पाबनि यऽ पाबनिमे कमलाके जे छै से माँ कमलाकेँ भी पाबनि करैत छी जीतिआ करैत छी चौरचन करैत छी आओर चौठी चाँदके आओर जेना आनन्दक पूजा करय छी अनन्त पूजा बहुत कुछ आबयए हमरा आरके आओर पूजामऽ तऽ कमी नहिए पाबनि बहुतए हमरा आरकेँ जबकि हमरासँ हटिकऽ बहुत पाबनिए आओर हमरा आरके पाबनिमे बहुत कुछ होइए घरके कुछ बैठकीमे होइए कुछ जे छै से औझाके मँगाके भगतो खेलल जाइए जेकरा बैसकी कहय छियै हमसभ घरमऽ देवीके पूजय छी जेकि कमला गङ्गो बहुत देवी यऽ ओकर पाबनि हमसभ बराबर करैत रहय छी